गोंयांत थोड्या लोकांक क्लासिकल डान्स खूब प्रमाणांत आवडटा आनी तें पळोवपाक लोक मुद्दाम वतात तशेंच कांय लोकांक फोक आनी कांय लोकांक मराठी म्युजीक फेस्टिवल चड प्रमाणांत आवडटा आनी ते त्या फेस्टिवलाक चड ओडियन्स थंय आसता